पारंपरिक अवसरनि ते असां डांस कंदा आहियूं और जीअं डांस करण में जेके कपिड़ा पाईंदा आहियूं त उन हिसाब सां पाईंदा आहियूं जीअं हाणे अगरि झूलेलाल जो मेलो आहे त सलवार कुर्ता या छेज पाईंदासीं मुंडरियूं पाईंदासीं वाला पाईंदासीं घाघरा चोलियूं पाईंदासीं लाॾा आहिनि जीअं घर में त लाॾनि जे हिसाब सां कपिड़ा पाईंदासीं उते बि जेको आहे नचंदासीं त हार पाईंदासीं घाघरा चोलियूं पाईंदासीं सलवार कुर्तियू पाईंदासीं मुंडरियूं पाईंदासीं हर शइ उन में उन हिसाब सां रखणु खपे जंहिं हिसाब सां जेको असांजो फंक्शन आहे जेको असांजो प्रोग्राम आहे उन हिसाब सां असां तयारु थींदा आहियूं ऐं उन हिसाब सां उन में वेंदा आहियूं कोई भॻवान जो कार्यक्रम आहे त उन में सुठा सुठ वॻा सुठा सुठा हू भॻवान जे हुन जे हिसाब सां मथे ते मथे ते जेको आहे चुन्नियूं पाए करे गहना पाए करे जीअं असां सुठा लॻऊं डांस में अॻिते रहूं उन हिसाब सां ई रहणु खपे